सिंगींग यानी की गायकी मुंहिंजी हॉबी रही आहे ऐं तमामु घणनि सालनि खां वठी मां ॻाइण में पंहिंजी रूचि ॾेखारी आहे भले असां प्रोफैशनल गायक न आहियूं पर अॼ जी तारीख़ में सतरि साल जी उमिरि में बि मां हिन जा पंहिंजी ॻाइण जी जेका शौक़ु आहे हुन खे ज़ारी रखियो आहे ऐं अॼ बि मां कराओके ते थो गाईंदो रहां थो जवानीअ में लॻभॻि कुझु ॿावीह टेवीह साल जा हूंदासीं तॾहिं खां वठी ॻाइण में रूची कीअं पैदा थी पहिरियों उन वक़्तु असां मोहम्म्द रफी ऐं मुकेश जहिड़ा गीत ॾाढा ॿुधंदा हुआसीं ऐं मुकेश जा ॾाढा बढ़िया गीत ॿुधी ॿुधी जॾहिं हुन खे ॻाइण जी प्रेरणा मिलंदी हुई ऐं गुनगुनाईंदा हुआसीं त हिकु दफ़ो ईअं ॿाहिरियो खुले मैदान में वेठे आलाप उप्चारायासीं त दूरि दूरि तां हिकिड़ो इंजिनियर पंहिंजो कमु करे रहियो हुओ उहो बि अॻे अॻियां अची करे असांजी तारीफ़ करणु लॻो ऐं मुकेश जे हुन गीत जे लाइ हुन असांखे शाबाशी ॾिनी चईं हक़ीकत में तां परियां मां तव्हांजो गीत ॿुधां पियो ॾाढो सुठो ऐं सुंदर थो लॻे हुन खां पोइ हुन पहले न असांखे मूंखे आकर्षित कयो मां ऐं मुंहिंजो दोस्त ॿई हूंदा हुआसीं ॻाइण में असां बि पंहिंजी अभिरूचि रखीसीं हिन खां पोइ सतगुरू महाराजनि जी भॼन मंडली हलंदी हुई असां हुन में शामिलु थियासीं ऐं उन में हर हफ़्ते असांजो प्रोग्राम हूंदो हुओ हुन में असां गुरू महाराजनि जा भॼन ऐं प्रभु जूं प्रार्थनाऊं वग़ैरह ॻाइण में अहिड़े तरह सां पंहिंजी स्कूल जी जेका नौकिरी हुई मुंहिंजी हुन में बि प्रार्थना सम्मेलन में मां ॻाइण में वधीक में वधीक रूचि रखंदो हुउसि ऐं हेॾी तरह सां अॼ ताईं मां उहा पंहिंजी हॉबी क़ाइमु रखी आहे जय झूलेलाल